असें अगर इक जगह दा दूई जगह जाना होवे अस सारे जेह्ड़े लोक न ओह् ज्यादा यूज करदे न मैटाडोर बस ट्रेन मैट्रो ते वाई एयर ते सारे लोक जेह्के न ज्यादा ज्यादा जेह्के न ओह् बस ते मैटाडोर यूज़ करदे न बाकी पर्सनल गड्डियां बी करदे न लोक मोटरसाईकिल करदे स्कूटियां करदे न अपनियां पर्सनल गड्डियां बी होंदियां न यूज करने आस्तै बाकी होर निक्की गड्डी बी अपनी सारें अजज्कल पर्सनल गै रक्खी दियां होंदियां गड्डियां इन्ना होर अगर ज्यादा ज्यादा ज्यादा आम लोक जेह्के न जिंदे कोल बचैरे गड्डियां नेईं होंदियां न कुसै कोल सारें कोल गड्डियां नेईं होंदियां न ते फ्ही बस ते मैटाडोर गी यूज करदे न ते ओह्दी बजह कन्नै अस मतलब इक जगह् दा दूई जगह अस आराम कन्नै पुज्जी सकनेआं होर वाई एयर बी जंदे न जियां कुतै दूर जाना होवै फर्ज करो तुसें दूर दा अगर रस्ता ट्रैवल करना होवै एह्दे कन्नै असेंगी कोई होर होर प्राब्लम जेह्ड़ी ऐ ओह् इयै आंदी ऐ के अगर असें कोई फर्ज करो जेह्के साढ़े स्टाप बने दे होंदे उत्थै असें केईं बारी अस लेट बी होई सकनेआं पुज्जने आस्तै कोई बस जा दी मैटाडोर जा दी होटल बगैरा दा बंदोबस्त होंदे जां केईं जगह असेंगी एह् थोह्ड़ी प्राब्लम औंदी केईं बारी अगर कोई बे टैमा उत्थै पुजदा ऐ तां उसी मतलब खाने आस्तै अगर होटल बगैरा अगर टंग जगह सिर मिली जान तां असेंगी कोई प्राब्लम नेईं आंदी ऐ गड्डियें दी लेकिन ज्यादा ज्यादा असेंगी आम जेह्ड़े लोक न खाने दी खाने दी थोह्ड़ी अगर ट्रैवल करना होऐ ते थोह्ड़ी खाने पीने दी परेशानी असेंगी आई सकदी ऐ बाकी होर साढ़ी ट्रैवल जेह्की ऐ ज्यादात्तर आम गड्डियें दी एह् मैटाडोर ते बस बस उप्पर गै होंदी ऐ